शेती खातीर वापरतात तीं वेग वेगळी सादनां सादनां आनी तातुतली दर एक सादनां कितें काम करतात तें सांगात शेती खातीर वापरतात तीं वेग वेगळी सादनां म्हळ्यार नांगर पिकास खोरें कुदळ आनी तीं सादनां म्हणजेच दर एक सादनां खोऱ्यान सगळी माती एकठांय करपाची

आनी धान पिडपाचें पिकासान घट्ट जागा आसा थंय पिकासान खणपाचें आनी नांगर म्हळ्यार शेत कसपाचें बैला बांदून आतां वेगळीं वेगळीं सादनां म्हणजे आतां पद्दत आयला ट्रॅक्टर तां बैलाची गरज नासता अशें करून शेत नांगरपा मेळटा